हेलो येस मैम बोलिये मेरे को एक अच्छा सा मॉडल फोटो शूट करवाना था तो आपके पास क्या एक्सेसरीज़ है जो आप मॉडलिंग के लिए कर सकते हैं मेकअप सर मैम मेरे को मॉडलिंग वाला ही मेकअप चाहिए जिससे ग्लैमर थोड़ा अच्छे से दिखे और फेस में भी एकदम रिच लुक लगे और मेक मेकअप एकदम जल्दी धुलना नहीं चाहिए मैम के पसिने से बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मी हो रही है तो पसिने से वेट हो जाये मेकअप ऐसा वाला नहीं चाहिए क्योंकि पिछली बार भी जो मेकअप करवाया था उस मेकअप मैन ने मेकअप बिगाड़ दिया था तो इस बार हमें कोई अच्छा परफेक्ट मेकअप करने वाला चाहिए वो मैम आपने फैशन मूवी देखी है उसमे कंगना रनौत का जो मेकअप है उससे इंस्पायर हो कर मुझे फैशन डिजा फैशन मॉडलिंग मैंने की है तो मुझे उस टाईप का थोड़ा लुक और मेकअप भी उसी टाईप का चाहिए ड्रेस तो मैम मैंने ड्रेस डिज़ाईनर से डिजाईन करवाने की सोची है अभी ड्रेस ऑउटफिट तो मेरा आया नहीं है तो ऑउटफिट भी आ जायेगा उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पहले मैं चाह रही थी की एक बार मेकअप का फाइनल हो जाता तो हम मेकअप पर अच्छे से बात कर लेते और मेकअप फाइनल होने के बाद ड्रेस भी फाइनल हो जायेगी जी मैम बिलकुल ग्लैमर चाहिए बॉम्बे की जो हीरोइन है उनका चाहिए मुझे उसकी आई शैडो एकदम ग्लॉसी चाहिए और आईब्रो थोड़ी भरी भरी होनी चाहिए और लिप्स का कलर लिपस्टिक का कलर भी थोड़ा डार्क शेड में और जैसे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का मेकअप होता है ना उस बेस पर चाहिए बॉलीवुड मूवी में जैसे जी मैम हाँ जी मैम क्योंकि मेरे को अभी भी मेरे फेस पर बहुत सारे पिम्पल वगैरह हो रखे है तो मेरे को वन मंथ पहले कुछ ऐसे सॉलूशन्स चाहिए की मेरे फेस पर जो एक्ने वगैरह है थोड़े वो रिलीज़ हो जाये उसके बाद अगर मेकअप की शुरुवात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि मेरे चेहरे को ज़्यादा क्रीम वगैरह सूट नहीं करता मैं बहुत ही नैचुरल मेकअप चाहती हूँ जी मैम मेरी स्किन बहुत बहुत ज़्यादा ऑयली है अगर कुछ ना भी खाऊँ न मेरे स्किन पर ऑइल अपने आप ही ज़्यादा दिखने लगता है मेरे को हेयर स्टाइल एकदम खुले बालों वाली हेयर स्टाइल चाहिए जिसमें लुक एकदम अच्छे से आए ठीक है मैम ओके